हम अभी अभी दू तीन दिन चारि दिन पहले ही एगो जीन्स लेले रहलीह है जेकर कि जादे दाम देलाके बावजूदमे भी ओकर कलर झरै छै चेन उधरे छै आओर बहुत नया नया तरिकाके भी प्रॉब्लेम आ रहल छै